भारतके इतिहासके बारेमे हम इएह कहि सकै छी शॉर्टमे बहुत कम समयमे जे भारतके नाम भरत वँशज राम राजारामके जे छोट भैआरी भरतके नामपरमे भारत राखल गेल आओर देशके ई कोनो आकर एकर आकार देल गेल अछि कहि सकै छी स्वतन्त्रता सेनानी आओर हमरा आओर हमरा नजरिमे स्वतन्त्रता सेनानी आओर स्वतन्त्रता आन्दोलनमे जे किछु लोक छलाह व्यक्ति छलाह हुनका हम दिलसँ नमन करै छिअनि हुनका हम श्रद्धाञ्जलि दै छिअनि जे ओ अपन सम्पूर्ण समय आओर अपन सम्पूर्ण योगदान भारतके आन्दोलनमे देलथि जाहिमे हमसब अपन ग्राममे ग्रामीणोमे हमर दादा हमर दादा दस भैआरी छलाह जे सब स्वतन्त्रता सेनानी छलाह ओसब बहुत केलथि जाहिमे हमसब उदय उदित नारायण झा शिव नन्दन झा मोहित झा मोहित नारायण झा परमानन्द झा हिनकासबके जनै छिअनि जे सुनै छी जे स्वतन्त्रता आन्दोलनमे ईसब अपन अपन बहुत पैघ योगदान देने छलाह आओर हिनकर योगदान बहुत सराहनीय रहल जिनकर हमसब कोटि कोटि नमन करै छिअनि जे हिनकर लोकनिके बहुत सारा देशमे कहल जाए तऽ असाधारण नेता बहुत छथि जे स्वतन्त्रता समयमे अपन योगदान देलथि